बचपनेसँ हमर शौक रहै बाल वाल कटिङ्गके बारेमे जे किछु अच्छा करि सकी एहि खातिर हम बाहर भी गेल रही काम वाम सीखैके वहाँ काम वाम सिखलाके बाद वहाँके बोलचाल पाँच साल वहाँ भी रहली वहाँपर काम वाम सिखली वहाँपर भी मैनेजर हइ स्टाफ रहै वहाँपर जावेद हबीब नामके एगो पार्लर शॉप रहै वहीँपर काम हमसब सिखली किछु टाइम शुरूमे तकर बाद दिक्कत भेल फेर धीरे धीरे वहाँ सब किछु जमै लागल काम वाम अच्छा हुअए लागल ओकरा बाद हमसब फेर घरसँ फोन आएल अइसे अइसे पप्पाके तबियत खराब हमसब घरपर चलि अएली इधर पप्पाके इलाज उलाज करबा ओकर बाद जाके देखैली ओखैली पटना उटना इधर पप्पा डेड करि गेल ओकर बाद सोचली बाहर अब नहि जाइके मम्मी रहै तऽ सोचलिए अपने इधर अपना लोकलेमे कोइ काम धन्धा करैके तऽ इएह अपना सीतामढ़ीमे एगो दोकान खोलली जकरा टाइम लागल खोजैमे आओर लैके बाद एडवान्स लऽ कऽ ज्यादा पड़ि गेली दोकान ओकान खोलली ओहि बाल कटिङ्गके दोकान वहीँपर हमसब अभी दोकान ओकान चला रहल छी किछु मशीन उशीन भी लेली हँ तऽ दोकानके शुरूमे तनिटा दिक्कत भेल किछु काम धन्धा कम रहै ओकर बाद फेर धीरे धीरे अपना रफ्तारसँ चलै लागल ठीक ठाक रहै आओर किछु दिन बाद मम्मीके भी अइसे हो गेल तब फेर कहीँ आओर गेली नहि बहिनके शादी वादी सब यहीँसँ फेर इएह दोकानदारी अपन करिते रहि गेली यहीँसँ बस कएली